खौरां बिलाइखौ आङो बांसिन बर' रावआव नायनाय जायो आरो हिन्दिआव एसे नायनाय जायो जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि जायगायाव जोंनि रावजों दिहुननाय जेबो खौरां मिडिया गैया एबा जों नुनो मोना